नङा आङो संनायखौ आइजोफोरनिल' खामानि होननानै आङो साना मानोना जोंनि आइजोनिल' खामानि नङा संनाया संनाया आइजो आरो हौवा माहारिनि बयनिबो थाखाय बे मोनसे मोजां खामानि मानो होनब्ला मानसिया थांनानै थानो थाखाय जोंनो आदारा नांगौ आदार जानो थाखाय जोंनो ओंखाम ओंख्रि संजानांगौ जानानै फैयो माब्लाबा समाव न'खराव आइजो गैयै जानानै फैयोब्ला अब्ला हौवाफोराबो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय संनानै जानांगौ जायो बेनिखायनो आं सानो माने बेयो बयनिबो मोजां खामानि मानो होनब्ला थांनानै थानांगौआव जोंनो सिगांग्रो जानाय आदारखौ नांग्रोगौ ओंखायनो आङो बयबो रोंनायानो बयनिबो थाखाय गाहाम आरो संनाय खावनायजों लोगोसे जोङो जानो थाखायल' नङा जोंनि इयुन फिउचार जोंनि जे इयुनावहाय जोङो जौगालांनांगौ बे न'खर जौगानायनि थाखाय खामानि हिसाबैबो जोङो बे संनाय खावनायखौ गावनि आंगो हाबा होननानै साननानै लानो हायो बेजों लोगोसे जोङो संनाय खावनाय संनानै जोङो गोबां गिदिर गिदिर हटेलफोर खुलिनानै गोबां जायगायाव जोङो संनाय खावनायनिबो साख्रि मावहैनो हायो हटेल गिदिर गिदिरफोराव आरो जों हटेल गिदिर गिदिरबो खुलिनो हायो बेजों लोगोसे जोङो मा रांबो आरजिनानै लानो हायो बे आरो बेजों लोगोसे जोंनि न'खरा जौगालांगोन ओंखायो आं सानो संनाय खावनाया हिनजावनिल' हाबा नङा बेखौ बयबो हौवा हिनजाव जुदि सोलोंनानै लाखानो हायोब्ला जोंनि इयुननि थाखाय जोंनिनो मोजां मानो होनब्ला माब्लाबा समाव जोङो साफ्रोमबो आइजोफोरा एखमब्ला समाव हास्लाबा जायो जोंनि न'खराव आंनि आं हौवाफोराबो ओंखाम ओंख्रि सङो आंनि हौवायाबो आं एखनब्ला समाव आं टिचार मावो आं एखनब्ला समाव हास्लाबबोआ दां बावहाय आंजों हौवा आंनि हौवायाबो हेफाजाब होयो संनाय खावनायाव बेबो ओंखाम ओंख्रि सङो गासैखौबो बियो रोंजोबो दा ओंखायनो आं सानो हौवाफोरनिल' हिनजावफोरनिल' दि नङा बे खामानिया बेयो हौवाफोरनि थाखायबो हौवाफोरा बेखौ सोलोंनानै लाखानाया हौवाफोरनि थाखायबो जोबोर गोनां आरो हिनजावफोरनिल' खामानि होननानै जुदि बेखौ हिनजावफोरखौल' मावहोयोब्ला बे जोंनिनो समाजनि भुल जागोन मानो होननानै बुङोब्ला समाजाव जोङो हिनजावफोराल' थांनानै थाया हौवाफोराबो थांनानै थानांगौ दा हौवाफोरा गाव गावनि थांनानै थानांगौनि गाहाय खामानि जे जानाय आदार बेखौ जुदि गाव गावनो जगायनानै लाग्रोनो रोङाब्ला अब्ला बहुद माने दिगदाराव सफैयो दा माने जोङो संनाय खावनायजों लोगोसे गोबां माने इयुनावहाय मोजां खामानि मावलांनो हायो गिदिर हटेल खुलिनानै जोङो मोजां माने गोबां रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबां सुुबुंफोरनो जोङो बे हटेलाव मावनो थाखाय खामानि होनो हायो जायखौ होनो जोङो जब दा जब मावहोनो जों हायो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि न'खराबो मानो जौगाबोफागोन आरो जेखुनु जाय मावग्रा बेल' नङा माने बावहाय आरो गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर मिटिं दावथिं जायोब्ला जोङो बांसिन हौवाफोरखौ ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिथांमोनहा संनोबो गोरों जायो हाबा जोंनि ओनसोलाव हाबा जायो लकेलिटि हिसाबै हाबा खुङो बा गुबुन गुबुन बेफार खुङो दा बेयावहाय जोङो हिनजावफोरखौल' नङा हौवाफोरखौबो जोङो संनाय खावनाय जों नुनो मोनो आरो जों बांसिन नुनो मोनो गिदिर गिदिर हटेलाव बांसिन हौवाफोरानो सङो गिदिर गिदिर मास्टारचेफ फरायनानैबो जोङो मोजां खामानि मावनो हायो संनाय खावनायखौ जोङो इउटुबफोराव जों हगारनानै रां आरजिनो हायो जोंनि मावनायफोरखौ आरो आंनि न'खरावबो आंनि हौवायाबो गोबां मोजां ओंखाम ओंख्रि सङो आरो आंनि हौवाल' नङा आंनि बेवायाबो ओंखाम ओंख्रि सङो आरो जोंनि बिदा फंबाइफोराबो फंबाया गैला होमब्लाबो फंबाइयाबो संङोमोन सिगां समावहाय आरो गोबाङानो जोंनि ओनसोलाव आङो बांसिन हौवाफोरखौ ओंखाम ओंख्रि संनायखौ आं नुदों आरो बयनिबो न'खरनि हौवाफोरा ओंखाम ओंख्रि संनो हायो मानो होमब्ला दानि जुगाव हौवा हिनजाव बयबो समान आरो हौवा हिनजाव समान जानायनि जाहोनावनो जोङो मोन्थाय मोननायनि जाहोनावनो जोङो बयबो हिनजावफ्राबो जोङो गुबुन गुबुन खामानियाव जोङो ओंखारो हिनजावफ्राबो बेयाव बे बेलायाव जोङो जाय जेब्ला हायो अब्ला जोङो बे खामानिखौ मावनाय जायो ओंखायनो आं सानो ओंखाम ओंख्रि संनाया आइजोफोरनिल' खामानि नङा बियो बयनिबो थाखाय गोजोन्थों